बागवानीके लेल करबो केली अपना हाथ से आओर तकरे से सिखली कोइ बनबै रहै तऽ ओहिठाम हमसब किछु देर कऽ देखियै जा कऽ रहियै तऽ सोचलहुॅं जे हमहूँ सब ई कऽ कऽ देखै छी तऽ हमहूँ केलहुॅं बागबानी एहिसे जाहि तरीका से बनबै रहै ओहि तरीका से बनेलहुॅं तऽ हमरो भऽ गेल तऽ एहि तरह से हमसब ई बागबानी सिखलिया आओर दोसरे आदमी जे बनबै रहथिन हुनके नजदीक बैठ कऽ हमसब देखलिया आ हुनका नजदीक देखिकऽ अपनो सिखलहुॅंया